स्नैक होंदे जेह्ड़े चाह् जियां कि चाह् कन्नै अस केह् करने कदें कुतै जेह्ड़े अस घर बनान्ने होन्ने फुल्लबड़ियां होई गेइयां अस घर तली लैने होन्ने चाह् कन्नै बनाइयै खाई लैन्ने होन्ने ते इक फुल्लबड़ी पता केह्ड़ी होंदी जेह्ड़े चौल होंदे ना उ'नें गी केह् करना जेह्ड़े चौल होंदे उ'नें गी इक साईड उप्पर मतलब पैह्लें उस चौले गी कुकरा च बनाना फिर उस्सी धोना धोइयै उस्सी धुप्पा दे बिच्च लून मर्च बगैरा सब्भ कुछ पाना फ्ही उस्सी धुप्पा सुकाना फ्ही चाह् कन्नै तलियै फुल्लबड़ियां बनानियां बड़ियां शैल बनदियां में साढ़े घर मेरी दादी बनांदी होंदी ते फिर केह् होंदा मैदे दे पापड़ बी बनदे ते केह् करना पानी लैना ओह्दे बिच्च कोई कपड़ा लैना उस्सी कपड़े गी शैल लपेटना ते फिर ओह्दे बिच्च मैदा घोलना मेदा घोल्लियै लून जीरा पाना फिर उस मैदे दे उप्पर पापड़ै गी फेरना हैं निक्के निक्के करना उस पापड़े गी फेरियै ओह् पापड़ केह् करने बनदे जेल्लै उस्सी पलटाना फ्ही धुप्पा पाना सुक्कनै गी पाना ओह् पापड़ै गी बनदे फ्ही उस्सी तेलै च तलियै खानै बनदे ओह् बी बड़े शैल बनदे इ'यां समोसे समोसे कि'यां बनदे आलू लैना आलू गी पैह्लें बोआलन छुड़ना कुक्करा च कुक्करा च आलू पैह्लें दिक्खी लैने चार आलू हो ते उस स्हाबै दा पानी पाना ते उस स्हाबै दा आलू बिच्च पानी इन्ना पाना कि जेह्ड़े आलू ऐं ओह् पूरे डुबोई जा बिच्च एह् निं कि आलू उप्पर उप्पर आ रे होन ते इक गलास पानी जियां पंज आलू ते इक गलास पानी पाओ ते ओह् घट्ट होंदा उस स्हाबै दा पानी पाना जिस स्हाबै कन्नै आलूं जियां पूरे डुबोई जान ठीक ऐ अग्गीं उप्पर टकाना भी कुक्करै पर सीटी आनी दिक्खना आलू होई गे फ्ही उस्सी छिल्लना छिल्लियै अपनी जेल्लै तुह् शैल सोआद खाना इ'यां ते समोसे दा ओह्दे बिच्च मटर बी पाई सकने मुंगफली बी पाई सकने ठीक ऐ पर ओह् मुंगफली समोसे ओह् अपनी मर्जी ऐ भाई तुसें पानी ऐ जां नेईं पानी फ्ही उस्सी आलू गै शैल मींधना मिंधियै फिर ओह्दे बिच्च जो बी तुसें आलू च लून मर्च ते पाना पाना ऐ गरम मसाला एह् सब्भ कुछ पाना ठीक ऐ फिर उस्सी शैल बनाइयै केह् करना मैदा गुन्नना मैदा गुन्नियै ते फिर केह् करना उस्सी मैदे गी ओह्दी शेप बनानी फिर ओह्दी शेप बनाइयै उस्सी ओह्दे च भरना फिर उस च भरियै फिरी उस्सी शैल बंद करना पानी कन्नै मासा पानी लाई लाई समोसे गी बंद करना बंद करियै उस्सी तेलै च फ्राई करना ओह् ते उस्सी चाह् कन्नै अस खाई सकने होर ते चाह् कन्नै खाने आह्ली जियां कि रस एह् ते अस घर बनाई निं सकने दुकानां पर लेइयै गै बनी सकदे इस्सी बनाई सकने आं पर बड़ा मुश्कल होंदा बनाना ते हून जियां कि फुल्लबड़ियां में तोआनूं सनाया हा फुल्लबड़ियां चौलें दियां बी बनी जंदियां ऐं हून जियां बरत रक्खे दा होग बरत आह्ली बी फुल्लबड़ियां होंदियां उस्सी बी अस खाई सकने बरतै च घर हैन्नी बनदियां घर बनदियां हैं आलू चिप्स बनदी आलू चिप्स बनदी ठीक ऐ स्नैक होर चाह् कन्नै अह् ब्रेड टोस्ट बी खाई सकने ब्रेड टोस्ट कि'यां बनांदे ब्रेड होंदा निं पैह्लें टोस्ट बनाने तुसें पनीरा दे बनाने केह्दे बनाने जे तुसें पनीरा दे बनाने आलू दे बनाने मेटीरियल उ'इयो पौना आं चें बस इक च मेटीरियल चेंज होना ओह् ऐ जियां कि आलू ऐ तुस आलू पाओ जां ओह् पनीर पोआ ओह् अपनी मर्जी ऐ गंडा टमाटर कट्टना निक्का निक्का शैल करियै बरीक बरीक गंडा टमाटर कट्टना सैल्ली मर्च कट्टनी धनिया अपनी मर्जी ऐ पाना पाई लैओ जियां आक्खो सोआद अनुसार जियां बी लून मर्च पाना सब्भ कुछ पाना ठीक ऐ फिर उस्सी शैल मसालै गी मिक्स करी लैना फिर उस्सी मसाले गी मिक्स करियै ब्रैड लैना ओह् भरने उस्सी भरियै टोस्टर च पाने बस उस बेल्लै होइयै ओह् चाह् कन्नै ओह् बी बड़े शैल होंदे उस्सी बी अस खाई सकने होर चाह् कन्नै ब बड़ा किश होंदा चाह् कन्नै खाने आह्ली जियां समोसे समोसे बी में तोआनूं सनाया कि कि'यां बनांदे कि'यां नेईं फुल्लबड़ियां होई गेइयां फुल्लबड़ियां घर बी बनी जंदियां चौलें दी बनदियां ओह् कि'यां बनानियां ओह् में तोआनूं सनाई दित्ता हा फिर पापड़ बी बनी जंदे घर मैदे दे मतलब इ'यै नेही चीजां बनानियां होंदियां कन्नै चाह् कन्नै अस ओह् बी खाई सकने कचौरियां होंदी जियां कचौरियां ते अस घर बनाई निं सकने ओह् दुकानै उप्पर जाइयै उ'ऐ खाने पौंदियां कचौरियां फुल्लबड़ियां एह् सब्भ कुछ चीजां खाने पौंदी चाह् कन्नै जेह्ड़ी निक्की निक्की चीजां इ'यो खाई सकने हून जियां कि फास्ट फूड अस ओह् चाह् कन्नै खाई निं सकने इ'यां समोसे अस चाह् कन्नै खाई सकने जियां पाव जियां कुल्चा होंदा जां बंद होंदा इक जेह्ड़ा ओह् बी अस चाह् कन्नै खाई सकने बंद कि'यां गरम करना मासा हारा त'वा रक्खना ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेहा मासा हारा बटर लाना बटर लाइयै उस्सी सेकना उस्सी परताना फिर ओह्दे लून लाइयै उस्सी खाना ओह् बी चाह् कन्नै बड़ा सोआद होंदा चाह् कन्नै खाने आह्ली बड़ी सारी चीजां होंदियां ओह् असें केह्ड़ी खानी ओह् साढ़े अपने हत्थ ऐ चाह् कन्नै अस किन्ना कुछ खाई सकने फुल्लबड़ियां एह् सब्भ कुछ इ'यो खाना असें चाह् कन्नै होर बी चीजां खाई सकने अस फुल्लबड़ियां होई गेइयां एह् सब्भ कुछ चाह् कन्नै खाना ब्रैड बी खाई सकने चाह् कन्नै डोब्बियै जां चाह् कन्नै एह् मतलब बड़ी कुछ चीजां खाई सकने चाह् कन्नै अस बड़ा कुछ खाई सकने बिस्कुट बी खाई सकने अस डोब्बी डोब्बियै ते होर मठाई बी खाई सकने पर मठाई खन्ने होन्ने अस चाह् कन्नै फिर ओह् मिट्ठा निं लगदा पर केह् करना उस्सी जियां मठाई खानी ना चाह् कन्नै फिर थोह्ड़ा हारा लून खाई लैना फिर थोह्नूं मिट्ठा लग्गन लग्गी पौंदा हून जियां कि अस केह् करने होन्ने मासा हारी बर्फी खाई लैनी बर्फी खाई लैन्ने होन्ने ते फिर सानूं मिट्ठा निं लगदा ओह् कि'यां निं लगदा क्योंकि असें ई मिट्ठे दे उप्पर मिट्ठा खाग्गै मिट्ठा थोह्ड़ी लगदा एह् बी इक रुट्टी बी खाई लैंदे केई लोग चाह् कन्नै पर चाह् कन्नै खाने आह्ली चीजां केह्ड़ियां होंदियां फुल्लबड़ियां होई गेइयां रस होई गेआ कचौरी होई गेई ब्रैड होइये समोसे होइये ब्रैड टोस्टर होइये सैंडबिच बगैरा एह् सब् कुछ चाह् कन्नै खानै आह्ली चीज़ां होंदियां सानूं चाह् कन्नै खाने आह्ली जियां फुल्लबड़ियां घर बी बनाई सकने अस बड़ा कुछ इ'यां बी घर अस बनाई सकने